अ हेल' मादै नों जोंहानियाव गाइखेर होफैग्रामोन ना ए माथो मा होनो गाइखेरालाय माथो सिगाङावहाय मोजां मोजां होननानै होफैबाय नोङो ओमफाय दायो माथो गाइखेरानो माबा आलादासो फैबाय गाज्रिसो गाज्रि नङाबा दालाय माथो माबा गाइखेरानो लिकुइडफोर लागायनानै होनाय बायदिसो जाबाय माथो बेबायदि थगायनानै होफैबाय थायोब्लालाय बोरैथो लानो मादै गाइखेरखौ होमब्लालाय बोरैथो बिदि सफैखो बे ना होफैग्राया थगायनानै होफैखो बेनोथ' जादों मादै दा आंनावथ' गाइखेरा मोजां सफैयाखै ना बिनिखायनो आङो एसे रागा जोंदों आरोना फैसाजों बायनांगो बायो दाम गोसानि ओमफ्राय जुदि मोजां मोनाबालाय बोरैथो लानो

औ आङो औ बिदिब्ला गाइखेरखौ लानाय जानाय नङा मादै नोंनिफ्राय औ औ